हेलो हम श्रीराम रेस्टुरेंटमऽ फोन केलूँ यऽ हम ई जानय चाहैत छी जे हम जे चीज आर्डर केलूं रहऽ तऽ ओ डिलीवरी पार्टनर जे अहाँके यऽ से किया नहि आबि रहलएआ ओ जे नहि आबि रहलए ताहि खातिर हम हुनका फोन केनय छलियै तऽ ओ फोन नहि उठा रहल छथिन से किआ नहि फोन उठा रहल छथिन अहाँ हमरा कनी टा निर्णय की लययए ओ ओकरा फोन कएकऽ आ हमरा बता दिअ